मैडम मुझे खाना बनवाना था आ पाएंगी क्या शाहपुरा हाजरा कॉलोनी टी ट्वेंटी नाइन मुझे ना डाइट मतलब मेरी एक डाइट है मैं बीमार हो गई थी बहुत तो मेरे डॉक्टर ने मुझे एक डाइट चार्ट चार्ट बनाके दिया है कि क्या खाना है क्या पीना है तो उसके हिसाब से मुझे खाना बनाने के लिए कोई चाहिए तो आप बना पाएंगी क्या मैं आपको मंथली फ़ाइव हंड्र फ़ाइव थाउज़न्ड दे सकती हूँ सात हज़ार तो नहीं दे पाऊंगी मैं अच्छा ठीक है छ हज़ार कर लीजिए ठीक ठीक तो तुम कल कितने बजे आ पाओगी मैं वैसे तो घर पे ही रहती हूँ तो कल तुम कितने बजे आ पाओगी फिर ठीक है चार बजे तुम कल आ जाना और वैसे मुझे तीन टाइम का खाना बनवाना है सुबह दोपहर और शाम का ठीक है चल जाएगा तो तुम कल आ जाना तो फिर मैं बता दूंगी क्या बनाना है क्या नहीं पूरा चार्ट बनाके रखा है तो उस हिसाब से तुम्हें बनाना है हाँ बोलिए वो मेरी बाज़ू वाली अंटी के यहाँ तुम बनाके जाती हो ना पड़ोस में रहती हैं शर्मा जी उन्होंने दिया आपका नंबर हाँ आजकल मेरी तबियत खराब रहती है तो डॉक्टरों ने बोला कि किसी से बनवा लो क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता और पहले जो भी मेरे यहाँ आती थी काम करने उसने अभी छोड़ दिया है उनके यहाँ कुछ दिक्कत हो गई थी इस वजह से ठीक है ठीक है तुम कल आ जाना तो मैं कल तुम्हें बता दूंगी ठीक है ठीक है ठीक है आप मुझे फ़ोन लगा लेना शर्मा जी की जो अंटी हैं वो आपको बता देंगी मेरा घर बाज़ू में ही है दो घर छोड़के ही वो बता देंगी

ठीक है ठीक है मैं भेज दूंगी जी जी ठीक है ठीक है तुम कल आ जाना हैं ना चार बजे ठीक है वेलकम